हमरा यहाँ सब जातिके लोग रहै छीन राजपूत ब्राह्मण मुस्लिम दुसाध चमार सब अपना अपना जातिसँ मतलब अपना अपना नियमसँ सब पूजा करै छीन जैसे हमसब भेलियै राजपूत जाति तऽ छठ पूजा दीपावली दुर्गापूजा नवरात्रा ई सब सब करै जैसे ओहेमे ब्राह्मण छथिन हथिन ओ सब भी करै छीन अपना अपना नियमसँ जैसे चमार दुसाध भेलथिन ओहो सब करै छथिन अपना अपना नियमसँ छठ दीवाली दुर्गापूजा होली चैती छठ ई सब करै छीन आओर मुस्लिम अपना अपना अथी ढङ्गसँ करै छीन जैसे ईद कथी होइ छै मस्जिद ई सब करै छीन तऽ इहे सँ मतलब कि विचारसँ सब अपना अपना करै छथिन सबके अपना अपना अथी होइ छै ढङ्ग तरीका होइ छीन अलग अलग